میں نے امازون ویب سائٹ سے ڈب شیمپو منگایا تھا پہلے میرے بال بہت ڈرائی اور ڈینڈرف تھا اُس میں بٹ جب سے میں نے ڈب شیمپو استعمال کیا ہے میرے بالوں میں مجھے کافی حد تک اثر نظر نظر آیا ہے مجھے یہ شیمپو کافی پسند آیا اِس نے میرے بالوں کو سلکی اور مجھے ڈینڈرف سے بھی چھٹکارہ مِلا ہے اِس سے مجھے لگتا ہے کہ سبھی کو یہ شیمپو یوز کرنا چاہیے تاکہ سبھی کے بال سلکی اور اچھے ہو جائیں ڈینڈرف سے سبھی کو مُکتی مِل جائے مجھے عام میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے یہ شیمپو ابھی کافی اچھا لگا ہے اور میں اِسے دوبارہ بھی پرچیز کرنا چاہوں گی اِس شیمپو کو ڈب شیمپو میں ایک خاص بات میں نے اور دیکھی ہے یہ باقی شیمپو کی طرح آپ کے بالوں کو ڈرائی بالکل بھی نہیں کرے گا آپ کو اِس کے بعد کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی